हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां ॿुधायो रोहन भइया ठीकु आहे एकदम बढ़िया हा हा ॾाढे टाइम खां पोइ फोन कयो आहे एक्चुली बिज़ी बि हुयसि ऐं असांजे घर में कुझु शादीअ जो मुहुरत कढाइण जो हली रहियो हुयो त उनजे करे बि मां ॾाढी बिज़ी हुयसि त हाणे असांजे घर में शादी आहे पंहिंजे घर में त हुनजे लाइ तव्हांजो कमु पवंदो न हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे बि तव्हां बि आयो न घर में हा मूंखे न रोहण भई मूंखे घर में न लेडीज जे लाइ जीअं सम्झो के चोली कुर्ता ऐं लहंगा खपंदा हुया ऐं बारनि जे लाइ बि कोट सूटऊं वग़ैरह हीअं जीअं अॼुकल्ह जा पाइनि था ॿार डंगरी वग़ैरह ऐं हुनखां अलावा त घर जूं जेके यंग जनरेशन जी छोकिरियूं आहिनि हुननि जे लाइ बि सम्झो के कुझु हुजनि सुठी काई आईटम आई हुजे त हुनमें चोली सूट में या लहंगनि में ऐं जेके मुंहिंजा ॿिया यंग जनरेशन जा छोकिरा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि जीअं असांखे कुर्ती पाइजामो आहे या जेके शेरवानी वग़ैरह पाइनि था तव्हांजो त दुकान ईअं भई वञ हा हर शइ तव्हां वटि मिली वेंदी आहे इजिली मां चयो भई रोहन भइया खां अलाए मां ॿिए हंधि फोन ई छो कयूं मां ॿिए हंधि वञा ई छो जॾहिं असांजे बाजू दुकानु आहे त बढ़िया हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा हा हा

अरे वाह बढ़िया जी जी हांजी

अच्छा अच्छा ओ हो हो हा तॾहिं त

हा हा हा अच्छा अच्छा ईअं हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा ईअं बिहारो आहे मां उहोई पई चवां भई असांजे विच लेडीज बि आहिनि या ॿार बि आहिनि ऐं असांखे तव्हां वटि सभु कलेक्शन मिली वेंदो त एॾी तकलीफ़ न थींदी ऐं सभिनी चयो भई भगवान दास पंहिंजे घर जो माण्हू आहे ऐं शइ बि तव्हांजी हिक नम्बर जी जीअं त हाणे मनीष मल्होत्रा जे लाइ चयो हुननि जी तव्हां जी फस्ट कॉपी तव्हां वटि मिली वेंदी त मना ईअं सम्झो न मुंहिंजे लाइ ॾाढी मुश्किलात थी पई तव्हां साल्व करे छॾी त असां सुभाणे पक सुबुह जो ॾहें लॻे मिलूं था रोहण मुंहिंजी सॼी फेमिली जा जेके बि ॿार आहिनि सभिनी खे वठी ईंदासीं हा न जी जी हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी हा हा हा जय झूलेलाल